میری ایک دن کی خورا خوراک میں روٹی سبزی گوشت انڈا فروٹس جیسے فروٹس میں ایپل انار ایپل انار جام سیب وغیرہ شامل ہیں اور یہ بہت ہی اچھے ہیں اور مجھے سبزیاں کھانا بھی بہت زیادہ پسند ہیں اور شام میں کھانے میں گوشت وغیرہ پسند پسند ہیں